हाँ बैतुल ज़िले में स्थानीय आवास विभिन्न प्रकार से उपलब्ध हो जाते हैँ जैसे कि होटल रेस्टोरेंट धर्मशाला लॉज होस्टल सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है जैसे बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं उनके लिए हॉस्टल सुविधा है रूम किराये अच्छे से मिल जाते हैँ कम पैसे में बाहर से जैसे लोग आते हैं तो मकान बना कर रह लेते हैं काफ़ी अच्छे से और बैतुल में काफ़ी सारी सुविधाएँ भी उपलब्ध हो जाती है आने जाने के साधन को लेकर और किराया भी कम है और बच्चे भी मतलब हॉस्टल में रह सकते हैँ या फिर रूम करके रह सकते हैँ तो उनके लिए कोई ज़्यादा बज़ट नहीं होता है और बाहर से लोग जो घूमने आते हैँ उनके लिए भी पर्यटक स्थल के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो होटल्स भी अच्छे कम रेट में मिल जाते हैँ और जैसे किसी का धर्मशाला में रुकना हो तो धर्मशाला भी रुक जाते हैं लॉज भी मिल जाते हैं और होटल वगैरह भी अच्छे है रेस्टोरेन्ट भी अच्छे है मतलब खाने की सुविधा से लेकर रहने की सुविधा तक पर्याप्त है और लोग आते हैं अपना गुजर बसर करते हैं